पाणीअ खे शुद्ध करण चङा तरीक़ा आहिनि सभिनी खां पहरियों पाणी खे असां हिक साफ बालटी में भरींदा आहियूं हूअ बालटी खणी करे वरी असां ॿाटले में विझी करे गरम पाणी खणी करे उनखे थदो करे वरी छाणीअ सां छाणे करे मटके में विझंदा आहियूं मटके में विझण खां पोइ उनखे साफ ढकण सां ढके छॾींदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं ईएं बि थींदो आहे की पाणीअ में असां फिटकिरी विझी करे बि रखंदा आहियूं जेसां पाणी असांजो साफ रहे ऐं मौसम जीअं असांजो बरसात जो थो गड़्बड़ थो अचे मौसम तॾहिं बि असां छा कंदा आहियूं पाणी खे ॿ ॿ दफा छाणे करे साफ ढकण सां ढके करे फिटकिरी विझी करे असां उनखे साफ रखंदा आहियूं ऐं अॼुकल्हि जे तरीक़े से हिसाब सां त एक़्वागार्ड अची विया आहिनि सभ कुझु अची वयो आहे पर असली जेको तरीक़ो आहे पाणीअ खे छाणे करे गर्म करे उनखे थदो करे मटके में विझी करे पोइ साफ रखिजे तॾहिं हो तरीक़ो सही रहंदो आहे